नमस्ते धान बेचना है हेलो हैलो धान लीजिएगा कितना लेना है

चार कुंटल परवल बेचते हैं लीजिएगा ना मे मेरा गाँव में मतलब टरक उरक आने वाला सुविधा तो नहीं है पिक अप आने वाला है त पिक अप पट ले ले जाइएगा

हाँ हेलो धान कैसे है हाँ हाँ परवल हैं पाँच बीघा में रोपे हुए हैं बेचना है ज़रूरी है

पाँच बीघा में रोपे हुए हैं ज़रूरी पिउकप पर जाएगा आपका इक्षा टेम्पू पर ले जाइए पिक अप पर ले जाइए जो मर्ज़ी उस पर ले जाइए तो ठीक तो पै एडभांस पैसा दीजिएगा की नगद लीजिएगा वह जो दुनिया रेट होगा वही देंगे

रेट

बारह सौ का कुंटल

बहुत ज़्यादा नहीं है कम है

ठीक है अभी तो कब आइएगा लेने के लिए

क्या